मूंखे सिबणु भरण जो शौक़ु आहे हिनजे लाइ मां उहाई कपिड़ा ठाहींदी आहियां जे के घर में पाए सघूं साड़ीअ ते भर्तु भरण हुन में क्रोस स्टीच या कचो भर्तु करणु उहो मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे हिन खां सवाइ ॿियूं अलॻि अलॻि टाइप जा भर्त बि भरिया आहिनि जीअं त क्रोशिया वारा कम ऐं हुन सां गॾु पेंटिंग बि कराई आहे साड़ियुनि ते त हिन तरह सां जल्दी जल्दी कमु थी सघंदो आहे हिन खां सवाइ मूंखे सिबण सुठो लॻंदो आहे त घर जा जे के कपिड़ा नॉर्मल तरह सां पाए सघंदा आहियूं उहे ठहंदा आहिनि जीअं नाइट ड्रेस आहे सलवार आहे कुर्तो आहे पर जेंट्स जा मर्दनि जा कपिड़ा घटि ठहंदा आहिनि ॿारनि जा ऐं जालुनि जा कपिड़ा वधीक आराम सां ठही वेंदा आहिनि हिन खां सवाइ सियारे जे लाइ स्वेटर ठाहिण मूंखे सुठो लॻंदो आहे स्वेटर में अलॻि अलॻि रंग पसंदि करे ॿारनि जे हिसाब सां ठाहे सघंदी आहियां हिन खां सवाइ स्काफ जे के मफ़लर वागुंरु पाए सघिबा आहिनि उहे बि मां ठाहे सघंदी आहियां ऐं हिन तरह सां ठाहे सघिबो त हिन में काई तकलीफ़ नाहे स्काफ़ ठाहिण त तमामु सवलो आहे सिधी सिधो ठाहिण पर जे का डिजाइन विझिणी हुजे जे के रंग विझिणा हुजनि उहा पंहिंजी मर्जीअ सां करे थो सघिजे जे के कपिड़ा घर में ठायूं था ख़ासि करके नंढनि ॿारनि जा हुन ते मूंखे सुहिणो सुहिणो भर्तु ठाहिण ॾाढो सुठो लॻंदो आहे छो त ॿार उहे भर्तु वारा कपिड़ा पाए ॾाढा प्यारा लॻंदा आहिनि ऐं हिन सां ठाहिण में बि मज़ो ईंदो आहे ऐं पायण में बि मज़ो ईंदो आहे